हॅलो अक्षय ते दिसा तुवें म्हाका फोन केल्लो पळय आनी सांगतालो खंय भोवोंक वचपाचें आहा टुराक म्हणून तूं कितें तरी हेची टॅक्सी सर्वीस जाय म्हणटालो तर अ म्हाजो मरे एक फ्रेंड आसा तो ऑलरेडी अशें हे करता सर्वीस दिता तो उबेराक काम करता आनी बरे पैकी सर्वीस हा तेंची म्हणजे फाटल्या दिसा हांवूंय गेल्लो मातसो पयस तेन्ना तेका हांवे कोंटेक्ट करून व्हेल्लो हांवेन तेचे हे बरें आसा म्हणजे ड्रायवरुय तो बरो आसा आनी कसले किटकिट ना कसले वेसन बिसन तसले कांय ना तेका लागून मातशे तेचे वांगडा वचता मातशें सुशेगात वचों येता आरामान आनी ड्रायव्हींग बीन सारकें नितळ हा तेजे म्हणजे वेवस्थीत चलोवपाचे म्हणजे आपण जर वयतलो जाल्यार फॅमीली गेल्या बशेन दिसपाचे अशें हा म्हणजे ड्रायवर वेगळो आपण वेगळो अशे ना तो सारको मिक्स अप जावन वेवस्थित आपणांक जावोतसो व्हरता तर अ तुका जर समजा हें करपाचो आसा जाल्यार हांव तेका सांगो शकता जाल्यार मागीर फुडले कितें तुमी डिसायड करपाचें तें करूंक शकता आनी जर तुका हें जाता जाल्यार मागीर तेच्या वांगडा तूं वचों शकता पूण म्हाज्या हेच्यानूसार म्हाका जर विचारशीत हांव तेचें नांव तुका सजेस्ट करुं शकता कित्याक तो खरोच बरो म्हाज्या म्हाका म्हाका जाल्यार एकदम प्रिफर्ड सर्वीस तांणे दिल्या